हाँ हेलो हाँ कहिए सरकार आपने आज आपको किस किस चीज की दुकान आपके पास है कौन कौन साइकिल बेचते हैं आप वह बड़ा साइकल जो रेंजर का है उसका क्या भाव है पाँच हज़ार रुपये पड़ता है उससे कम ज़्यादा नहीं होता है क्या हाँ तो हमको सब चीज़ लगाना है घंटी भी लगाना है बम्पर भी लगाना है कैरियल भी लगाना है और अच्छी साइकिल चाहिए और कहाँ पर आपकी दुकान है हाँ मुज़फ़्फ़र में कौन से एरिया में है हाँ हाँ ठीक है तो मैं वहाँ पर आ रहा हूँ अ रेंजर साइकिल चहिए हमको हाँ ठीक ठीक है तो हम आ रहें हैं देखने के लिए आप अपना एड्रेस पता भेजिए हम आ रहें हैं और कितने पैसे में कम से कम कितने पैसे में दे दीजिएगा लेकिन हम सब चीज़ अजी लगा कर लेंगे बम्पर लगा कर पैडिल कभर लगा कर हैंडिल कभर लगा कर ब्रेक कभर लगा कर सब चीज़ लगा कर लेंगे तो कितना भाव पड़ेगा अरे फिर भी कुछ बताएंगे तो हम आएंगे ना जब हमारे पास बजट होगा तो ही हम आपके पास आएंगे ना और बजट नहीं होगा उसके बाद मेरे पास चार हज़ार रुपये बजट है आप आठ हज़ार रुपये बोलिएगा तो हम कहाँ से ले लेंगे हम फुकट के परेशान हो कर क्या मतलब है नहीं नहीं चार हज़ार में दीजिएगा तब तो मैं आता हूँ नहीं तो नहीं आऊँगा हाँ हाँ ठीक है हम आएँगे अच्छी क्वायलिटी का ही लेने के लिए हम आपके पास बोल रहें हैं लेकिन हमको कम से कम कम से कम पैसे में चार से साढ़े चार हज़ार तक दीजिएगा तो हम आएंगे नहीं तो हम दूसरी जगह व्यवस्था हम कर लेंगे हमको वहीं पर में बताया है कि चार हज़ार में हो जाएगा आप बोल रहें सब लगा कर पाँच हज़ार रूपये साइकिल का पड़ता है ठीक है ठीक है फ़ोन रखिए हम आ रहें हैं आ कर के हम समान देख रहें फिर बात करते हैं